खरना छठीके लेल खरना खरनासँ शुरू खरना भेल पारन भेल परना भेल स सँझुका अर्घ भेल परना भेल इनका बाद छैठके पूजा भेल सँझुका अर्घ भिनसरका अर्घ खरना भेल दीवाली भेल दीवालीमे उत्सव मनायल गेल दीवालीके रामचन्द्र जी रावणके मारिकऽ चौदह बरस वनवासमे रहलनि रावणके मारि मारलाके बाद चौदह बरसके बाद वनवास अयलनि घर दीवाली मनायल गेल दीप जलायल गेल दीवालीमे उत्सव मनायल गेल खुशी मनायल गेल ओकर बाद दीवालीके बाद सामा भेल सामा चकेबा जे लोक खेलइ अछि से सामा चकेबा खेललनि ओ खेललाक बाद पूर्णिमा भऽ गेल पूर्णिमाके बाद पूर्णिमाके बाद साम चकेबा भऽ गेल साम चकेबा आसिनमे जतरा भऽ गेल जतरामे दुर्गा जी बनलनि दुर्गा जीके पूजन भेलनि पूजा भऽ कऽ नब जतरा नओ दिन नव जतरा भेल नव जतरा कऽ कऽ लोक नओ दिन उपासना हुनकर कयलक दसमा दिन जा कऽ हुनकर पूजा खतम भेल कलशा भसि गेल कलशा भसलाके बाद कलशा भसलाके बाद हुनकर दुर्गा पूजा भेल दुर्गा पूजा भऽ खतम ओकर बाद भादबमे अनन्त पूजा भेल अनन्त पूजाके खूब मानता भेल चौड़चन पाबनि भेल पाबनि कऽ चौठी चन्द्रमाके अर्घ देल गेलनि चौठी चन्द्रमाके पाबनि भऽ कऽ माल रस्सी पहिरलक छैठके दिन रस्सीके पहिरा कऽ पाबनि कऽ मानता देलक कातिकमे कातिकमे दीवालीके प्रात भऽ कऽ पखेब मनायल गेल पखेबमे डोरी पहिरायल गेल मालके खाना पीना सिङ्गमे घी लगाकऽ रस्सी डोरी पहिरा कऽ घण्टी बान्हिकऽ सिनुर कऽ कऽ हुनका सब खिया पिया कऽ मालक पाबनि भऽ गेल अछि आनन्त पूजा भेल चौड़चन्ना पाबनि भेल भादबमे सावनमे रक्षा बन्धन भेल गोसाउनी पातरि भेलनि गोसाईंके पूजा भेलनि भेल पातरि रक्षा बन्धन रक्षा बन्धन भऽ गेल भादबमे जहन भगवानके जन्माष्टमी भऽ गेल चैतमे राम रामनमी भऽ गेल चैतमे रामके जनम भेलनि चैतमे भादबमे चैतमे रामनमी भऽ गेल चैतमे रामनमी बैसाखी पर्व भेल बैसाखी पातरि भऽ जाइए बैसाखमे जेठमे बरसाइत भऽ जाइए उत्यम मनायल जाइए ओइ लोक सबके ब्राम्हण लोकके बरसाइतके खूब मानय छथि सावनमे मधुश्रावनीके उत्यम मानल गेल दस पन्द्रह दिनके रहल मधुश्रावनीके व्रत केने रहलनि पबनैतिन नाग बाबाके बहुतसँ बहुत धूमधामसँ हुनकर पर्व मनाएल गेल दस दिन धैर लऽ आ रहलैन पबनैतिन नाग पंचमी दिन से पाबैन शुरू केलैन आओर पन्द्रह दिन धरि लेल उपासना अनून खा कऽ रहलनि भगवानके नाग बाबाके पूजा भेल पूजन कऽ कऽ पूर्णिमा त्रृतियाके दिन हुनका टेमी देल गेल टेमी दऽ कऽ ओइ दिना सब चीज पूजा पातरि भऽ कऽ हुनका टेमी पड़ि गेलनि टेमीके बाद नाग बाबाके पूजा भऽ कऽ परात भऽ कऽ हुनकर विसर्जन कऽ गेल कऽ गेलनि नाग पञ्चमी दिनसँ शुरू भऽ गेल